गेलेनाय जेरै आं खोन्थाखाबाय गेलेनाया आंनि मोनसे मोजां मोन्नाय आंगोनि मोजां मोन्नाय होन्नानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला आं गेलेनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरो गेलेनायफोरा जोबां पजितिभिति बा बेनिफित्स दङ जेरै गेलेनाया गोबां मुलाम्फा दं जाय खेलाफोरखौ गेलेयोबा जोंनि देहा जोंनि सान्नाय हनाय गासिबो गोरा बा गोख्रों जालांनो हमो जेरै माखासे गेलेमुनि मुं आं मोजां मोन्नाय गेलेमुनि मुंफोर जेरै फुटबल फुटबलखौनो आं बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो फुटबलावहाय खारनाय बारनाय गासैबो थाजोबो जेरै मोनसे बलखौ होसोनांगौबा नोङो गोजान गोजान खारनांगौबो आरो सोरखौबा थगायनानैबो लांनांगौ जायो बेबायदिनो फुटबल गेलेयोबा देहाया गोरा जायो जेरै आथिंं बेगें गासैबो गोख्रों जानानै थायो आरो नोंनि माइन्द नोंनि मेलेम बेनि सान्नाय हनाय केपासितियाबो बांसिन जालांनो हमो थिग बेबायदिनो माखासे गुबुन गेलेनायनि मुंआ आंनि नैथि मोजां मोन्नाय गेलेमुनि मुंआ जाहैबाय भलिबल भलिबलखौबो आं जोबोद मोजां मोनो गेलेनो मानो होनोब्ला भलिबलावबो नोंनि जा ब्रैन बेखौहाय गोबां बाहायनांगौ जायो मानो होनोब्ला खर्टा जानो हागौ फिसा नाथाय गेलेनायाव गोबां ब्रैन इउज खालामनांगौ जायो थिग बेबायदिनो नों बाज्ल' बाज्ल' गेलेनायावहाय नोंनि देहा मोदोम आरो सान्नाय हनाय गासिबो गोरा जालांनो हमो बेनि उनावहाय दंबावो माखासे गेलेनाय जेरै न' सिंनि गेलेनाय होन्नानै बुङोब्ला जेरै आं जोंनि साबसिन मोन्नाया जाहैबाय चेस चेस अफ गेमखौ गेलेयोब्ला जोंनि माइन्द जे जोंनि माइन्दा शार्प जालांनो हमो जों जेरै माखासे त्रिकि आरो जोंनि माइन्दाहाय धयज'ता जा धयज्ज' लाखिनांगौ मानसिया गासैबो खेत्र'आवनो बे धयज'खौ जों चेस गेलेनानै जोंनि गोसोआव बा जोंनि आदराव जों लानानै फैनो हायो थिग बेबायदिनो माखासे बायहेरानि गेलेबावनायखौ बुङोब्ला जोंहा इण्डियाआव दं क्रिकेट क्रिकेट बुङोब्ला इण्डियआव जि गोब जोबोर गिदिर आरो क्रिकेट गेलेनानै जों गोबां मुंबो खामायनो हायो जेरै बिराट कहली सचीन तेन्दुलकार महेन्द्र सिं धनी गोबां गेलेगिरिफोर दङ जाय क्रिकेटनि गेजेरजोंनो गावनि देहाखौबो गोख्रों लाखिदों आरो मुं आरो रांआरि बिथिंआवबो जोबोर गिदिर गोलाव जानानै थानो हादों आरो बेनि उनाव फुटबलावहाय जोंनि बर'निनो फिसा अपुर्ना नार्जारी बिथांआबो सासे फुटबल गेलेगिरि आरो बिथांआ सासे हिनजावसा जानानैब्लाबो फुटबलनि जे मुलुगाव जोबोर जौगालांनो हादों आरो गावनि मुंखौहाय गोजौनिफ्राय गोजौसिम लानानै थांनायाव बिथांआ एसेबो उन जानानै थालाङाखै आरो हिनजाव होन्नानै गेलेनायखौ बिथांआ नागारागारा बिथांनि देहाया दिनैसिम जोबोर गोरा जानानै दं आरो बिथांनि जा ब्रेन गासैबो पार्सनेलितियानो चेन्ज जायो स्पर्टस गेलेयोबा गेम्स एन्द स्पर्टस गेलेयोबा स बेनिखायनो आं बुंनो सानो दि गासैबो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गासैबो गेलेनायनि बिथिंआव एसेबाबो बाहागो लानांगौ बेनि उनावहाय जाय खेलाखौ साबसिन मोनो बे खेलायावहाय नों गोसो जायोब्ला नांथाबनानै गावनि मुं बा जिउखौ दानो हायो गेलेनायनि गेजेरजों आरो देहानि खोथायाव बुङोब्ला देहानि फारसे गेलेनाया जोबोर मुलाम्फा दं मानो होनोब्ला दानि जे लाइफ स्टाईल बेयावहाय बेमार आजारा जोबोद जालांनो हमगासिनो बेनि गेजेरावनो जों गेलेनानै गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो हायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा मानो होनोब्ला जानाय एबा थानाय दानि जे सितुवेसन बियो जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमगासिनो स दा जों गेलेनायनि गेजेरजों गावनि गावखौनो गोख्रों लाखिनो हायो आरो बै मोनसे बुस्तु जे द्राग्स बेनिफ्रायबो जों जानगाराव थानो हायो मानो होनोब्ला जोंनि जे ब्रैना गेलेनायाव हेबित जानानै थायोब्ला जों गाज्रि हेबितनि सायाव सान्नो थायम मोना बेनिखायनो गेलेनायखौ बयबो लाइमोनफोरा बोजबनानै लानांगौ आरो अनसायनांगौ